हमरासभके मिथिलामे पहिले बहुत परेशानी बड्ड दिक्कत होइत छलै आब जे एहन छै जे सभ गोटाए मिलि जुलि कऽ हर चीज करैत छियै अगर ककरोपर कोनो मजबूरी भेल कोनो मुसीबत आयल कोनो एहन सन काज भेल तऽ सभ गोटाए मिल कऽ ओकर सामना करैत छियै आओर बेटा बेटीमे कनिको भेदभाव नहि राखैत छियै समान जखन बेटा आओर बेटी समान पढ़तै लिखतै समान बाहर जेतै एक रङ्ग रहतै तखने ने अपन देश आगाँ बढ़तै आ माँ माँ बाबूजी सभके विचार आचार धियापुताके कनि समझाबयके बुझाबयके कोशिश करयके चाही कोशिश करयके चाही जे हमर धियापुता पढ़ऽ जाइए कहाँ जाइए नहि जाइए कनि हुनका ध्यान देबयके चाही पहिलुका बुजुर्गसभ जे छलखिन से धियापुताकेँ बजा कऽ कनि काल अपना लग बैसाबैत छलखिन नीक बेजाए हुनका सिखाबैत छलखिन पढ़य लिखयके बारेमे केना दुनिआँमे बढ़िआँ आदमीसभ छथिन केतना पढ़य लिखयसँ नीक बनैत छथिन नीक संस्कार होअके चाही बड़का छोटका सभ केना बात विचार करयके चाही आओर एहि लऽ कऽ एखनके सिस्टम एखनके समयमे आदमी बच्चा धियापुताके पढ़ाइ लिखाइपर तऽ छोड़ि देलखिन लेकिन ओ कहाँ जाइत छथिन की करैत छथिन ककरासँ बतियाइत छथिन ई सभकिछु पुछबे नहि करैत छथिन कखनो रोकटोक करबे नहि करैत छथिन एहि लऽ कऽ हमर विचार अइ कनि बड़का जेठका बुजुर्गकेँ या माता पिताकेँ अपन काजके लऽ कऽ काज तऽ करबे करथिन लेकिन अपन धियो पुतापर कनि ध्यान देथिन कैले तऽ धियापुता कोन काज कोन ऊँच करैत छै कोन नीँच करैत छै से तऽ के धियापुता नहि बुझैत छै ओकरा सभमे एतेक ज्ञान नहि छै एहि लऽ कऽ बड़का बुजुर्गकेँ कनि समझाबयके चाही कनि धियापुतासँ पूछयके चाही बौआ अहाँ कहाँ जाइत छी की पढ़लहुँ की अहाँ कथि कयलहुँ ककरासँ बात कयलहुँ कोन ठाम गेल छलहुँ हेँ ककरासँ बतियाइ छलहुँ हेँ तऽ एहि लऽ कऽ कनि सोचि समझि कऽ गार्जियनोके रहयके चाही तखने आदमीके व्यवस्थामे परिवर्तन हेतनि आ ओना जे छोड़ि दैत छथिन तऽ धियापुता बुझबे नहि करैत छैन्ह की सही छै की गलत छै किछु करैत छथिन बादमे बादमे गार्जियनके पछताए पड़ैत छैन्ह जे हमर बौआ ई केलक लेकिन ओहि चीजके यदि पहिलेहेसँ अहाँ जे सम्हारबै तखैन तऽ पछताए नहि ने पड़त तखन तऽ ककरोसँ लज्जा नहि ने होअ पड़त या मूँह मूरी निचाँ नहि करय पड़त अगर बच्चासभके अपनेसँ धियापुताके अपन बेटा होथि बेटी होथि हुनकासभके कनि अपन समय देबयके चाही कनि हुनकासभ लग बैसयके चाही कनि बतियाएके चाही केना पहिला जमानामे सीता राम रहथिन केना राजा हरिश्चन्द्र रहथिन केना मुसीबतके सामना केलखिन लेकिन सत्यमे विजय सभदिन होइत छै ओहू समयमे भेलै आइयो होइत छै एहि लऽ कऽ माता पिता बुजुर्ग जे केओ छथिन सभके अपन अपन धियापुता बेटी पुतोहुसँ नीक विचार व्यवहार करयके चाही लोक बेटी आ पुतोहुमे अन्तर बुझैत छलै लेकिन आबके समय छै जे बेटी आओर पुतोहु दुनू बराबर छै ओहो तऽ ककरो घरके बेटी छथिन ओहो तऽ कोनो माय बापके छोड़ि कऽ एहि माय बाप लग आयल छथिन कियाकि सासु ससुर तऽ माइए बाप होइत छै आओर जहिना अपना बेटीसँ अहाँ व्यवहार विचार करै छियै तहिना पुतोहुओके सङ्ग अगर करबै तऽ ओ बेटिये जँका रहथिन आओर बेटिये बनि जेथिन बेटीसँ ज्यादा अहाँके मान प्रधान अहाँके विचार करताह आओर जतेक सेवाबारी जेना होइ छै बेटिये जँका पुतोहुओ करथिन लेकिन आदमी नहि सोचैत छथिन कहैत छथिन ओ तऽ पर घरके बेटी छै आ जेहने अपन बेटी होइत छथि तेहने पर घरके बेटियो पुतोहु होइत छै अहाँ जे पुतोहु सोचबै जे ओ आन घरके बेटी छथिन हमर पुतोहु छथि तऽ त तखन आदमीके व्यवस्था खराब भऽ जाइ छै आ ज